ऑनलाइन सॉपिंग के बारे में हमारा बहुत अच्छा राय है राय ये है कि ऑनलाइन सॉपिंग जैसे अमेजॉन हुआ उससे हम सामान मंगाते हैं तो सामान मंगाने में बीच का जो बिचौलिया का जो मार्जिन रहता है जो एक दुकान से हम खरीदते हैं वह हमें बीच का जो है वह पूरा मार्जिन जो है हम हमको ही मिलता है क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से अमेजॉन के द्वारा सामान हमें उपलब्ध कराया जाता है जिसमें हमें सामान भी अच्छा मिलता है और पैसे भी कम लगते हैं समय का भी बचत होता है हमें जो बाज़ार जाना है वो बाजार नहीं जाना पड़ता है तो इसमें समय का भी बचत है और सुविधा है जो घर पर ही सामान हमें उपलब्ध हो जाता है वर्तमान में हम देख रहे हैं जो बाजार की मौजूदा स्थिति जो है वह बदल गया बदल इसलिए गया कि जो कस्टमर उस दुकान में जाते थे भीड़ लगा रहता था दुकान में वह अब उतना उसका जो बिक्री कम गया है क्योंकि ऑनलाइन के द्वारा ही हम ऑर्डर करते हैं और सामान हमको जो है समय के साथ मिल जाता है तो हमें सब कुछ दुकान का बिक्री भी कम हो गया है और हमें तो बहुत सुविधा हुआ और कम पैसा में जो एक दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूटर है बीच का जितना भी है वह हम ही को मिल रहा है कम रेट में सस्ता दर पर अच्छा सामान हमें घर तक पहुँचाया जाता है ये एक बहुत बड़ा सुविधाजनक की बात है ये अच्छी बात है बुरी बात तो है नहीं उस दुकानदार के लिए हुआ है जो अपनी दुकान खोल करके कस्टमर का रास्ता देख रहे हैं और कस्टमर जो हैं उनका ऑनलाइन से सामान तो बिक्री जो है इसका ये सेवा बढ़ गया ये फ्लिपकार्ट के द्वारा हो अमेजॉन के द्वारा हो तो इसका जो है हम लोग ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं और दुकान का जो है वह बिक्री घटा है